रा राजनीतिक दलमे हम इएह इएह इएह अपन हम इएह हम कहब जे नीतीश कुमार नीतीश कुमार जे भेल भे भेलथि हेँ ओ हुनका अथिसँ हि हमरा हमरा हमरा राज्यमे बहुत बदलाव भेल हन ई उएह भेल हन जे पहिने जे पहिने जे पहिने जे छलै हन जे जे श शर शराबीसभ जे दिन राति शराबीसभ पी पी ती कऽ माँ हमर माँ बहिनसभ सभ घरसँ निकलि नहि रह निकलि नहि रहल छलै हेँ ज् निकलि नहि रहल छलै आओर पियक्कड़सभ सभ दारू दारू ताड़ी पी कऽ सभटा रोडपर बि रो रोडपर घूमि रहल छलथि हँ आओर आओर घूमि रहल छलथि हेँ रो रोडपर आओर आओर हमरा माय बहिनके जहाँ तहाँ निकलै निकलय नहि दै छलथि हँ आओर आओर आओर अपन अपन विवेक अपन विवे निकलय नहि दै छलथि हेँ आओर हमर जखनसँ नीतीश कुमारके राज भेलनि हँ तखनसँ ईसभ सभकिछु सभकिछु बन्द बन्द भऽ गेल आओर हमर माय माय बहिन माय बहिन एकदम खुलेआममे घूमि रहल छथि आओर कोनो भी कोनो भी कोनो भी डरके अथि नहि छनि जे हमर नीतीश कु नीतीश कुमार ई ई जे शराबबन्दी शराबबन्दी कयलथि हँ से बहुत नीक कयलथि हँ आओर हमर स्वा आओर आओर हमर स्वा आओर हमर स्वास्थ्यके लेल बहुत ही फायदा अथि कयलथि हँ आओर आओर आओर बहुत हमरासभके अथि अथि देलथि हँ जे जे ग गरीब गरीब गरीबके गरीबके कोटामे कोटामे अना अनाजके लेल बहुत अथि सुविधा देलथि हँ जे पाँच किलो पाँच किलो गरीबके पाँच किलो चावल हरेक हरेक अथि कार्डपर दै दै छथिन ओहिसँ गरीबके बहुत हँ बहुत गरीबक गुजर गुजर बसर जाइ छनि आओर जन आओर आओर नीतीश नी जाइ छनि बारेमे नीतीश आओर जन आओर ला लालू प्रसादके जखन तक रा रा राज छलनि हँ लालू प्रसादके राज्य एकदम चौपट चौपट भए गेल छलनि हेँ आओर लालू प्रसाद जखनसँ भेलथि ओ तखनसँ शराबबन्दी एकदम चालू छलै हँ हुनके राज्यमे शराबबन्दी चलै छलै हँ आओर हुनकासँ हम हमसभ असन्तु असन्तुष्ट छी की कोनो भी हुनका राज्यमे हमरासभके कोनो भी अथि नहि भेल हेँ आओर आओर आओर हुनका राज्यमे तऽ आओर गर हमरासभके गर फायदे भेल आओर फायदा कोनो भी कोनो भी नहि भेल हँ एहि आओर नीतीश कुमारके राज्यमे हमरासभके बहुत बहुत फायदा भेल हेँ आओर ओहिके बाद एहि